औ आङो गोबां भिडिय' गेम्सनि बाथ्राफोर मिन्थिगौ जेरैबायदि पाबजि दङ फ्रि फायार दङ मबाइल लेजेन्ड दङ कल डिउटि आरो गोबां भिडिय' गेम्स दङ आङो बेसिकेलि आङो बिसोरखौ मोजां मोनखाया बिदि गेलेनायखौ आरो आङो पारसनेलि बिदि गेलेनायाव बाहागो गैखाया आरो आं गेलेग्रा सुबुंफोरखौबो मोजां मोनखाया माने मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदिखौ गेलेयोब्ला मानसिया एडिक्टेड जालाङो आरो बेजों लोगोसे खामानि दामानिफ्राव गोसो होआ बा लेखा फरायनायफोराव गोसो होनो हाया जायो बेफोरबायदिखौ गेलेयोब्ला गेलेयोबा बैफोरबायदि गेम भिडिय' गेम्सखौ गेलेजायो जायफोरा इंलिश लेंगुवेजनि गेम्स थायो लेंगुवेज सोलोंनायनि गेम थायो आरो बिदिनो गोबां सोलोंनांगौ आयदाफोरनि भिडिय' गेम्सफोर थायो बेफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो बा गेलेनानै लानो हायो